माछ मारैके लेल हम नावके पहिले तऽ लेलहुँ ओइसँ पोखरिमे या तालाबमे या गड्ढा होइ ओइमे हम जालके पहिले चारू साइडसँ गिरेलहुँ जाल गिरेलाके बादमे मछलीके घर जालसँ घेराव केलहुँ जालके हम पाँच सात आदमी आठ आदमीसँ घीचलहुँ से जाहिसँ मछलीके घेराव भेल आओर मछली हम मारैके कार्य केलहुँ जेना गड्ढा भऽ गेलै तऽ गड्ढामे पानि जे अगर कम छै तऽ ओकरा हम हाथसँ मारि लेबै जेना पानि तलाबमे जादा छै पानि जाइ तलाबमे जादा हेतै ओइ तलाबमे हम नावके ही सहारासँ जाल गिरा सकै छियै तऽ नाव पहिले तऽ इस्तेमाल नावके करबै एकरा बादमे नावके गिरेलाके बादमे तलाबमे फेर जाल गिरेलहुँ आओर जाल गिराके तकरा बाद ओइमे मछली मारैके काम के पूरा केलहुँ मछली जब एक जगह जालके पूरा घीञ्चके बाहर लेलहुँ तऽ मछली एक साइडमे मछली एक जगह इकट्ठा भऽ गेल फेर ओकरा पानिमे सँ निकालिके बाहर कऽ देलहुँ अहि तरीकासँ हमसब मछली मारऽके काम करै छी अही तरीकासँ हम मछली मारै छी